बड़का बड़का हॉस्पिटल सभमे बढ़िआँ बढ़िआँ देलकै सुविधा बच्चा सभके इसकुलमे आओर सभ चीजमे पार्क बनेलकै बढ़िआँ बढ़िआँ बच्चा सभकेँ खेलैके वास्ते सभ किछुके लिए आओर सभ चीजमे बहुत नीक छै लोककेँ बहुत सहयोग करै छै बहुत सहायता करै छै बहुत नीक छै एहन होना चाहिए एहन विधायक पूर्णियामे एहन छै बहुत नीक विधायक छै आओर सभकिछुके व्यवस्था नीक देलकए इन सभके गरीब सभके अच्छा मानै उनै छै आ हरेककेँ बहुत अच्छा सम्मान करै छै सभ किछुसँ नीक छै आओर हर सुविधा देले छै पूर्णियामे अच्छा छै

हॉस्पिटल सभमे भी अच्छा सुविधा देले छै प्रशासन सभके भी अच्छा सुविधा देले छै कोइ भी प्रॉब्लम हो ओकर पास लेकऽ गेला कऽ बाद समस्या कऽ समधान करै छै आओर किछु भी हो हमेशा सभके लिए तैयार रहै छै सभ किछुमे नीक छै अहूँ सभ मानू बहुत बढ़िआँ लोक छै आओर क्या आओर सभकिछु बढ़िआँ छै अहुँ सभ मानू हर गाँव गाँवमे भी सभ लऽ ओ खड़ा रहै छै हमेशा रहै छै ठार सभ लऽ जे ओकर पास जाइत छै सभलए तैयार रहैत छै हमेशा हर चीज लऽ सभकेँ सहयोग करैत छै बड़ नीकसँ ककरो छोट बड़ नहि बुझैत छै सभकेँ बढ़िआंँ जकाँ ध्यान दए छै हर चीजमे हर सहयोगमे हर सविदामे संवृति रहै छै ताहि दुआरे ओहिमे घमण्ड नहि छै ई सभ नहि छै बहुत नीक छै लेकिन अच्छा छै ठीक छै अच्छा छै जे ओकर ओतऽ जाइत छै ओकर दरवाजे पर सभकेँ अच्छा मान सम्मान दए छै अच्छा छै